میں اگر اپنا تعارف کروں تو میرا نام نامی اسم گرامی محمد منہاج الدین ہے میں ڈہلی ہی میں رہتا ہوں میرے والد پیرنٹس بھی میرے ساتھ ہی رہتے ہیں اس وقت میں چونکہ فورن لینگویج سیکھ رہا ہوں تو اس وقت میرا ایڈمیشن جو ہے سینٹ اسٹیفن کالج میں سینٹ اسٹیفن کالج میں سے میں اس وقت ڈپلوما کر رہا ہوں اس سے پہلے میں دین دیال کالج سے سرٹیفکیٹ میں نے کمپلیٹ کیا ہے اس سے پہلے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پوسٹ گریجیوشن کمپلیٹ کیا اور میں اس میں چاہتا ہوں اور میری دلی خواہش ہے کہ پوسٹ گریجیوشن کے بعد میں نیٹ کوالیفائڈ ہوں میں نے نیٹ کو بھی نیٹ کا بھی اگزام دیا دو اٹیمپٹ دیا دونوں بار مطلب تھینگ گاڈ کہ میرا دونوں بار نیٹ کلیئر ہو گیا لیکن کسی وجہ سے میں یہ نہیں لے سکا لیکن میں اس چاہوں گا کہ میں اس کو کنٹینیو کروں میں مطلب میں پی ایچ ڈی کروں اور پی ایچ ڈی کی مطلب ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کروں اس کے بعد کیوں چونکہ ٹیچنگ لائن جو ہے پڑھنا پڑھانے کا یہ مجھے بہت پسند ہے یہ کافی معلومات کی جگہ ہے کافی چیزیں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ کچھ نہ کچھ علمی چیزیں پڑھنے کو سیکھنے کو مل ملتی رہتی ہے تو میں یہ میں چاہوں گا کہ میرا یہ پروفیشن برقرار رہے میں اسی میں رہوں